مجھ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں فنکاروں کو اہمیت زیادہ نہیں دی جاتی ہے اور انہیں مواقع بھی نہیں دیے جاتے ہیں اس سے ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کی یہ محنت اور ان کی یہ کوشش کامیاب اس وقت نہیں ہوتی ہے جب وہ لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں یا پھر ان کے پاس روپے یا پیسے کی کمی ہوتی ہے جس سے ان کا فن ادھورا رہ جاتا ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے